असांजे ठाणा जिले में घणाई प्रोग्राम धूम धाम सां मल्हायां वेंदा आहिनि जीअं त होली दीवाली नवरात्रा गणपती गणपतीअ में माण्हू पाण में गॾिजी यारहं ॾींहं प्रोग्राम कंदा आहिनि ॾाढो धूम धाम सां मनाईंदा आहिनि ऐं हुनखां पोइ गणपतीअ जी मूर्तीअ खे विसर्जन करे ईंदा आहिनि यारहं ॾींहं रखी ॾाढो धूम धाम सां इहो प्रोग्राम मल्हायो वेंदो आहे ॿियो त असांजे शहर में इस्कॉन मंदरु आहे उन में ॾाढा ई फॉरेनर ईंदा आहिनि उते फॉरेनर होलीअ जो त्योहारु मनाईंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे